छठ पूजा में हम लोग टिकरी बनाते हैं खजूर बनाते हैं मिठाई बनाते हैं नींबू कीनते हैं नींबू नारियल खजू नींबू नारियल अमदूर ना सेब अंगूर संतरा ऊखी ई सब कीनते हैं सब किन अंगूर सेब ई सब कीनते हैं कीन के कीन के हम लोग छठ पूजा मनाते हैं दही पोड़ते हैं दही पोड़ के अगरबत्ती उगरबत्ती बार के आते हैं पूजा करने जाते हैं छठ पूजा जाते मम्मी लोग साड़ी पहनती है हम लोग लंहगा पहनते हैं बहुत अच्छा लगता है लंहगा फिर जाते हैं छठ पूजा मनाते हैं बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा मनाने के बाद हम लोग आते हैं वहाँ से छठ पूजा पूरा मनाते हैं सुबह जाते हैं छठ पूजा मनाते हैं वहाँ पर जाते हैं तो धूप अगरबत्ती ये सब दिखाते हैं मम्मी लोग मतलब वे नदी में खड़ा रहती उसको हम लोग नारियल लेते वहाँ पर बम पटाखा ये सब बहुत कुछ छोड़ा जाता है छोड़ने के बाद हम लोग वहाँ पर बहुत मौज मस्ती करते हैं वहाँ पर मम्मी लोग पूजा कर रही तो वहाँ पर खड़ा होती है खड़ा हो के वहाँ पर बहुत कुछ हम लोग नारियल मम्मी को हाथ पर देते हैं और अक्षत देते हैं अक्षत दे के हम लोग बहुत वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं करने के बाद हम लोग वहाँ दीदी लोग हम लोग चले जाते हैं मम्मी साड़ी पहन के आती फिर बहन लोग मतलब लंहगा उंहगा यह सब पहन के हम लोग आते हैं दीदी हम लोग सेल्फी उल्फी लेते सेल्फी उल्फी लेने के बाद हम लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं पटाखा छोड़ते रहते हैं बहुत लोग हम लोग बहुत पटाखा छोड़ते हैं कीन के बहुत रखते हैं इसलिए बहुत छोड़ते हैं उसके बाद हम लोग बहुत सुबह में फिर शाम में पवनी उवनी हो जाता है फिर चले जाते हैं सुबह में फिर आते हैं सुबह में फिर कपड़ा चेंज कर के फिर दूसरा कपड़ा पहन के आते हैं इसके बाद बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाते हैं फिर से मम्मी वही क काम करती है बैठ वहाँ पर जा कर फिर फिर अंदर पानी में घुसती फिर अक्षत उक्षत नारियल उरियल सब कुछ देते हैं फिर मम्मी घर पर घर से बाहर मतलब वह हो जाता है बहुत अच्छा से फिर उस टाइम में पटाखा छोड़ते हैं दिन में सुबह में बहुत फटाखा उटाखा छोड़ने के बाद फिर अच्छा लगता है तो वहाँ से आते हैं फिर यहाँ दाल बनता है सब्ज़ी बनता है भात बनता है पापड़ तिलौड़ी ये सब बहुत अच्छा मम्मी जाती है वहाँ पूजा कर के आती है इसीलिए हम लोग खाना बना कर रखते हैं मम्मी पूजा कर के आती है भगवान लोग को बहुत भगवान को पूजा कर के आती है इसलिए हम लोग खाना बनाते हैं खाना बना कर रखते हैं मम्मी लोग बहुत भगवान को पूजा जाती है कहीं भी जैसे कि कल्याणपुर समस्तीपुर ये सब मम्मी जाती है टेम्पु कर के पूजा पूजा करने पूजा कर के वहाँ दो दो घंटा लगा देती हैं मम्मी लोग वहाँ से आती है फिर हम लोग मम्मी को प्रणाम कर के हम लोग मतलब बहुत खाना उना खाना देते हैं मम्मी लोग खाती है फिर उसके बाद बहुत मौज मस्ती करते हैं हम लोग छठ पूजा में छठ पूजा उसके बाद मम्मी लोग फिर शाम में वह नहा सुना के फिर आरती आर करती है बहुत मज़ा आता है आरती उरती करने के बाद हम लोग भी घर से नहा सुना के पूरा आरती उरती कर के बहुत मज़ा आता है छठ पूजा के कपड़ा पहनते हैं दीदी पहनती है लंहगा कोई जीन्स टॉप कोई फ्रॉक कोई क्रैक टॉप कोई साड़ी कोई बहुत चीज़ पहनती है लोग बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा बहुत मज़ा आता है वहाँ पर जा कर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जाने के बाद बहुत वहाँ पर म मन लगता है मम्मी लोग हमें सब कुछ कीन देती है वहाँ पर हम लोग हाथ में सब पहन के जाते हैं फिर जाने के बाद वहाँ पर बहुत मन लगता है अच्छा लगता है वहाँ पर दीदी फिर कपड़ा चेंज करके आती है वहाँ पर साड़ी पहन के लेहगा जींस टॉप ये क्रैक टॉप हरे टॉप ये सब पहन के बहुत मज़ा आता है वहाँ पर बहुत लोग जाती हैं सब आंटी सब रहती हैं मम्मी रहती हैं वहाँ पर दीदी सब रहती हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के वहाँ पर आती है और बहत मन लगता रहता है वहाँ पर बहुत मज़ा आता है इसलिए हम लोग जाते हैं बहुत अच्छा लग है इसलिए हम लोग बहुत अच्छा से मनाते हैं वहाँ पर जा कर अगरबत्ती बारते हैं धूप दिखाते हैं अगरबत्ती ये सब दी दीपक जलाते हैं बहुत मज़ा आता है वहाँ बहुत पटाखा उटाखा जला फिर घूमने आ जाते हैं वहाँ पर फिर पूरा घूमते हैं नदी उदी पूरा पूरा दीदी लोग के देखते हैं पूजा करते हुए फिर हम लोग भी देखते हैं पूरा बहुत मजा आने के बाद बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम लोग बहुत अच्छा से ये छठ पूजा मनाते हैं मनाने के बाद हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं रहने के बाद रहने के बाद हम लोग दीदी सब मतलब सब के साथ सेल्फी उल्फी खींचते हैं फिर से फिर सुबह से मौज मज़े करते हैं अच्छा लगता है और लगने के बाद बहुत अच्छा से रहते हैं आते हैं यहाँ पर सब को देते हैं टिकरी उकरी कोई ले लेता है कोई खाता है बहुत मज़ा आता है वहाँ पर जाने के अच्छा लगता है इसीलिए हम लोग भी खाते हैं वहाँ पूजा कर ही आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने के बाद क्योंकि भगवान का प्रसादी है इसीलिए हमें बहुत पसंद है मेरी बहन लोग सब खाती है वहाँ से आने पापा लोग सब खाते हैं बहुत अच्छा लगता है हम लोग को खाने के लिए इसलिए टिकरी उकरी भगवान का प्रसादी हुआ इसलिए बहुत अच्छा